हम मीशोसँ जे लॉङ्ग कुर्ती मङ्गेने रहहुँ ओ देखैमे बहुत सुन्दर छलै आओर कपड़ो ठीक छलै पर ओकर साइज छलै हम एम मँगेने रहहुँ से एल साइज दऽ देलखिन हेँ अगर देखल जाए अगर खिचलाकेँबाद तऽओहिमे कलरो बहुत छूटैत छनि जाहिके कारण ओकर कलर अलग भऽ गेलै हेँ बदरङ्ग भऽ गेलै हेँ एहिके कारण ओतेक बढ़िआँ तऽ नहि कहि सकैत छियनि तैयो ठीक ठाक कहि सकैत छियनि